ہمارے بہار میں کچھ نہیں تھا نہ سڑک تھی نہ راستہ تھا سب ایک پریا رستہ تھا بہت تکلیفیں گزرتی تھیں نہ مارکیٹ تھا نہ دکان تھا کچھ کہیں نہیں تھا اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی ہمارے بہار میں بہت زیادہ ہر چیز کا ترقی ہوا ہے جگہ جگہ پر دکان کھلا ہوا ہے مال کھلا ہوا ہے آن لائن سے سارا سامان آتا جاتا رہتا ہے جو سامان جس ضرورت پڑتا ہے کوئی بھی خرید لیتا ہے مصالحہ کسی طرح کا دقت نہیں ہے روڈ بھی بنی ہوئی ہے اچھا اچھا روڈ بن گیا ہے کسی طرح کا تکلیف نہیں ہے اور اور ہمارے ہر چیز کا سویدھا ابھی دی دیا ہوا ہے پارک وغیرہ پہلے کچھ کہیں نہیں تھا اب ماشاء اللہ پارک وغیرہ بھی مال وغیرہ بھی ہیر جگہ جگہ جگہ پر قائم ہے ہاں اور سامان سبھی سارا سامان اب جلد ہی آ جاتا ہے پہلے نہیں آتا تھا نہیں تھا کسی طریقے کا تھا کسی طریقے کا بہت دقت پریشانی اٹھانا پڑتا تھا انتظار کرنا پڑتا تھا کچھ دور جا کر کے